गोंय हें सांस्कृतीक आनी धार्मीक नदरेन गिरेस्त राज्य हांगा वास्तूशिल्प परंपरा आनी विंगड विंगड प्रकारचे देवळांची धार्मीक विधी हांचो गिरेस्त दायज आसा गोंयांतल्या दर एका देवळांत धर्मीक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक नदरेन वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम घडावत हाडता ह्या कार्यावळींनी पुजा उत्सव उपास भजन किर्तन नाच संगीत आदी आस्पावतात काजारींचो आस्पाव जाता ह्या सगळ्या कार्यवळींनी भक्तां मदीं श्रध्दा आनी अ अध्यात्म वाडटा पुजा आनी धार्मीक संस्कार गोंयचो देवळांनी दर दिसा पुजा आनी धार्मीक विधी नेमान जातात दर एका देवळांत आपली खाशेली उपासना आनी विधी आसतात गोंयांतले मुखेल देवळां मंदी मंगेशी म्हालसा शंकर देवालय आनी श्री वास्को ह्यांचो आस्पाव जाता थंय पुजा विधी व्हड भक्तीनी करतात मुखेल देवतीची नेमान पुजा करतात तातूंत दिवे अर्पण पुश्प अर्पण आनी मंत्रजप करतात देवळांतली पुजा कार्यावळी केन्ना केन्ना देवाचे उपासने वांगडा जोडटात ह्या कार्यक्रमांत भक्त देवतेक प्रसन्न करपा खातीर मंत्र जप करतात उपास करतात आनी धर्मग्रस्तांचो पाठ करतात गोंयांतल्या देवळांनी वेगवेगळ्या धार्मीक आनी संस्कृतीक उत्सव मनयतात ह्या उत्सवांत व्रत पुजा रथयात्रा भजन किर्तन नाच आनी हेर देवाचे सांस्कृतीक कार्यावळी मनयतात कांय मुखेल उत्सवां विशी चड म्हायती शिवरात्री हो एक सामको पवित्र आनी म्हत्वाचो दीस गोंयांतले शिव देवळांनी खास करून श्री महालसा देवळांत ह्या दिवसाक म्हत्व आसा भक्त रातभर उपास करून शिवाची पुजा करतात ह्या दिसा खाशेले प्रार्थना मंत्रोचार आनी भजन ह्यांचो आस्पाव जाता शिवरात्री दिसा नोंद जाल्ली घडणूक दिव्य वातावरण निर्माण करतात दिवाळी हो गोंयांतलो मुखेल हिंदू उत्सव ह्या दिवसा गोंयच्या दर एका देवळांत दिपोत्सवची आयोजन जाता खास करून लक्ष्मी पुजेच्या दिसा देवळांनी व्हड प्रमाण दिवे पेटयतात आनी भक्त लक्ष्मी आनी हेर देवांची पुजा करतात ह्या दिवसा देवळांत तरेकवार कार्यवळी जातात तातूंत धार्मीक कथा किर्तीन नाच संगीत हाचो आस्पाव जाता गोंयचो मुख कांय मुखेल देवळांनी रथयात्रा महोत्सव खूब फामाद आसा रथयात्रा हा पारंपारीक उत्सव आसून तातूंत देवाची मुर्ती रथाचेर व्हरत त्याचे फाटल्यान भक्त रथ घेवन चलतात ह्या उत्सवांत शंक कवच वाद्यांचे वाद्य आनी भक्तीगितांची जप भक्तांनी जप करतात खास करून श्री म्हालसा आनी श्री मंगेशी देवळांत रथयात्रा मान्यतात गोंयांतल्या देवळांनी किर्तन आनी भजन हे खूब म्हत्वाचे धार्मीक कार्यावळी किर्तन हे धार्मीक गितांचें एक प्रकार आसून तातूंत भक्त भगवतांच्या स्तुती करतात भजन आनी किर्तन ह्या दोनूय कार्यावळींचे मुखेल हेत म्हळ्यार देवाची पुजा करप आनी भक्तांची श्रध्दा आनी विस्वास वाडोवप गोंयांतले वेगवेगळे थळावे भक्ती गायक फकत भक्तांचें मन रिजवण करिनात पूण तातूंतल्या धर्मीक आनी आध्यात्मीक संदेशूय पावयतात तशेंच व्रतधारी भक्त गोंयांतल्या वेगवेगळ्या देवळांनी वेगवेगळ्या प्रकारचें भजन घडोवन हाडटात दर एका देवळांत पुजेची आनी भजनाची एका वेळीची पद्दत आसा